اُتر پردیش میں تعلیمی نظام معاشرے کی بدلتی ہوئی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق بہت طریقوں سے ڈھل چکا ہے خاص طور پر تعلیمی نظام تو بہت ہی زیادہ ناگزیر ناگزیر حالات سے گُزر رہا ہے کیونکہ یہاں کا ایجوکیشن سسٹم بہت ہی زیادہ خراب ہو چُکا ہے جس کے لیے ہماری حکومت کو کوشش کرنے کی سخت ضرورت ہے اور اگر حکومت نے کوئی سخت قدم نہیں اُٹھایا تو ہمارے لیے تعلیمی نظام میں بہت ہی زیادہ کمی پیدا ہو جائے گی جس سے معاشرے میں بدلتی ہوئی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق بہت ساری کمیاں پیدا ہو جائیں گی اور اِسی طرح جو ہمارے اُتر پردیش میں تقاضے ہوتے ہیں اور جو تربیت کا میدان ہوتا ہے اُس میں بھی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے جس کے لیے ہم تمام لوگوں کو کوشش کرنے کی کرنی چاہیے اور ہم لوگ اِس پر خوب محنت بھی کرتے ہیں اور ایسا ہم لوگوں کو ضرور و ضرور کرنا چاہیے